जैसे पौधा है पौधे को बहुत सेवा से रखना पड़ता है अब जैसे बाढ़ आ गया जैसे अंधड़ आया आया उस प्रकार से पौधे को बांध के रखते है और पौधे को बहुत व्यवस्था से रखते हैं तब जा कर पौधा रहता है नहीं तो जैसे बाढ़ आ गई तो बाढ़ में बहुत सूख भी जाता है और बहुत पौधा बच जाता है और उसको जैसे हम बिहार आया अंधड आया उसमें पौधा गिर भी जाता है गिर जाता है उसको जैसे पानी दीजिए ढंग से पानी के पौधा को छोटा ज़्यादा झंकार दिखा रहा है उसको पौधे को बांध के रखिए जो हवा बिहार उसको ना झटका मारे इस हवा बिहार ने उसको झटका मार दिया और पौधा गिर जाएगा और बाढ़ जब आता है तो बहुत पौधा है सूख जाता है और पौधे को बहुत प्रकार से ढंग से रखना पड़ता है जब पौधा बड़ा हो जाता है उसको हम लोग रिपेयरिंग करते हैं जैसे पांगते हैं उसको और छोटा छोटा करके रखते हैं उस लिए जो पौधा नहीं गिरे बाड़ आ गई तो बाड में मान कर चलिए पौधे में जब ये पाँच दिन दस दिन पंद्रह दिन पानी ठहर गया वो पौधा सूख जाता है पौधा सूख जाने के बाद उसको हम लोग काट के हटाते है और फिर दूसरा पौधा उस पर जगह पर पौधा लगाते हैं फिर उस पौधे को ढंग से सेवा करते हैं तब जा कर फिर वो पौधा अपना रंग पकड़ता है और बाड़ तो हमारे यहाँ आती ही है अंधड़ बाड़ आती ही है ढाका जगह है जब भी अंधड़ बाड़ आएगी तो पौधा गिरेगा ही झंकार पता है बजंकार पौधा है इसको पागते नहीं है ढंग से पौधे को सेवा नहीं करते हैं उस प्रकार के पौधे सेवा कीजिए तो पौधे बराबर रहते हैं और नहीं कीजिएगा तो नहीं बराबर रह सकता है पौधे को बहुत ढंग से रखना पड़ता है उसके बाद पौधे जा के बराबर रहता है और अंदर बहार है तो तकलीफ़ है में भी पौधे को तकलीफ़ है बहुत सुरक्षा से पौधे को रखना बताया जाए तब जा कर पौधा रहता है नहीं तो पौधा नहीं रहता